अ हेल' नोंथां मा खालामदों मा खालामदों ए नैलै एसे जों गामियारियाव मोनसे क्लाब दं नालाय बे क्लाबनि सोमोन्दै एबा गेलेनायनि सोमोन्दै जों एसे ओ माबायदि गेलेब्ला जों इन्टारनेसनेल जानो हागोन ओ माबायदि गेलेब्ला ओ माबा जानो हागोन एसे सारनाव सोंनाय जादोंलै

नङा सार माने जेन'ब्ला हमना लादो आङो क्लाबाव गेलेयो फुटबलखौ हा इन्टारनेसनेल गेलेनायनि मोनसे राहाफोर दङ नामा एबा मा होनो मा होनो ओ ओ इन्टारनेसनेल अवर्ल्ड चेम्पियन इन्टारनेसनेल चेम्पियन बेफोरबायदि बोरै बोरै जालाङो बेफोरखौ एसे सारनाव सोंनाय जादों

उम उम उम औ नंगौ नंगौ बिदिब्ला दे जाथोंसै जायखिया गोबावबो रायज्लायनाय जाबाय जायखिजाया बिनि जों क्लाबफोरखौ बोरै जौगानांगौ बिनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिबाय दोन्थ'नोसै नामा दे दोन्थ'दिनि बिदिब्लालाय